मेथाइ रोजाबनाय होनोब्ला मोनसे सासेनिफ्राय ओंखारनाय मोनसे बाथ्रा गोबां सम जेब्ला आङो स्कुल लाइफ आव थायोमोन बे स्कुल लाइफनि थानाय समावहाय आङो मेथाइखौ रोजाबोमोन मेथाइ रोजाबनो मोजां मोनोमोन एखे आङो मेथाइ खोनासङोमोन हिन्दी मेथाइ अवाकमेन दंमोन बे अवाकमेनखौ लानानै आं खोनासङोमोन बेबायदिनो मेथाइ रोजाबोमोन रोजाबनानै लोगोफोरखौ रंजाहोयोमोन मानोना मेथाइ खन्नानै आङो मोजां मोनोखाय हिन्दी मेथाइ बांसिन आं खोनासङोमोन जेब्ला आङो बाटरुमाव हाबोमोन होमब्ला आङो दोंनै दोंथाम मेथाइ खनानैसो आङो दुगैनायनिफ्राय ओंखारबोयोमोन मेथाइ खनै खनै दुगैनाय आङो मोजां मोनोमोन आरो लोगोसे मालाबा बै अवाकमेनखौबो बाटरुमाव लानानै आङो खोनासङै सङै आङो दुगैयोमोन बेबायदिनो आङो मेथाइ खननानै मोजां मोनोमोन नाथाय आंनि बेबायदि मोजां खनग्रा नङा मानोना आङो खुनु मेथाइनि ट्रेइनिंबो लायाखै बा खननो मेथाइ सोलोङाखै नाथाय आं मेथाइ खननानै मोजां मोनोमोन बेबायदिनो आङो लोगोफोरजोंबो खिसुमान प्रग्राम जिहेतु आं हस्टेलाव थायोमोन बे जेब्ला आं हस्टेलाव थायोमोन बे समावहाय आङो लोगोफोरजों मेथाइ खनोमोन जेब्ला जोंनि हस्टेलाव मोनसे फ्रेसारस मिट जादोंमोन आं बे फ्रेसारस मिटआव लोगोफोरजों मेथाइ खनदोंमोन मेथाइफ्रा जादों पापा केहेते हे बरा नाम करेगा बे मेथाइखौ खन्नानै आङो लोगोजों खनफानानै आङो मोजां खननो हानायलाय जोंनि हस्टेलनि वार्डेना आंनो बेदर प्लेटसे एक्सट्रा होनानै आंखौ साबायखर होदोंमोन बेबायदिनो आङो मेथाइ बेबायदिनो खनोमोन आरो मोजां मोनोमोन खन्नानै बेबायदिनो मेथाइनि बिसयाव जुदिबा आङो मोजां मोनथिया थेवब्लाबो मेथाइ खन्नानै मोजां मोनग्राखाय आङो मेथाइ खनोमोन आरो मेथाइ खन्नानै आं रंजानायखौ मोनो मेथाइया जोंनि मोनसे मानसिनि उटसा खालामग्रा मोनसे मोनसे बिथोन राहा मेथाइया जेब्ला जोङो दुखुवाव थायो बेमाराव थायो होमब्ला जोङो बे जुदि मेथाइ खोनासङोब्ला एबा मेथाइ खनोब्ला जोङो बे सानाय सुनाय बेमार आजारखौ जों बावगारनानै बावगारलांनो हायो जों मेथाइखौ गोबां जायगायाव गाइयो जेरैहाय जोङो जोंनि खर'क फ्रावहाय जोङो मेथाइ मेथाइ खनो आरो मेथाइखौ रोजाबनानै जोङो खर'कफोरखौ मोजां जानाय जों सहाय खालामो आरो जोङो रंजा जाबा बे जोंनि खर'क फोरबोफोरखौ जोङो मानियो मेथाइया जोंनि मोनसे गोनांथि मोनसे राहा जायहा जोंखौ गोसोआव सान्ति होयो मोजां मोनहोयो बेनिखायनो मेथाइ खन्नानै आङो उन्दैनिफ्रायनो मेथाइखौ आं मोजां मोनग्रा सासे सेंग्रामोन आरो दाथ' आङो मेथाइ मोजां मोनो नाथाय आहा गाराङा एसेबां मोजां नङा थेवब्लाबो आं खनो